हेलो माखन स्वीटसँ बोलै छिए खाना चाही रोटी सब्जी पनीर ब्रेड पकौड़ासब चाही अहाँ पैसा भी बता देब कतना होइलक हइ नाला मिरचाइ पट्टी वार्ड नम्बर नओ आओर नाश्तामे चाट चाउमिन ब्रेड चाट चाउमिन भी चाही आओर पैसा भी बता देब चाटो चाउमिनके पैसा बता देब आओर पैसा पठा देब मोबाइलसँ